ہیلو السلام علیکم کون بول رہے ہیں آپ جی عبدل واحد بھائی آپ کیسے ہیں ہوں بھائی میں بھی ٹھیک ہوں بھائی دراصل آپ سے ایک ضروری بات تھی کہ ہم لوگ جب آپس میں پڑوسی ہیں اسی محلے کے رہنے والے اسی گلی کے رہنے والے ہیں تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے ہمارے محلے میں مطلب پانی کی بہت زیادہ پرابلم سمسیا آ رہی ہے تو اسی کے لیے رگارڈنگ ہم نے آپ کو کال کیا تھا میری آواز کلیئر نہیں جا رہی ہے ابھی جا رہی ہے ہاں تو بس اسی پر بات کرنا تھا کہ جو ہے پانی کا پرابلمز ہو رہا ہے تو اس کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بھی بچے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں انہیں اسکول وغیرہ جانے میں بھی پرابلمز آتے ہیں ہیں کہ نہیں جی جی تو وہی بات جی تو وہی بات ہم سوچ رہے تھے کیا مطلب جو یہاں کا نگر پالیکا ہے جو پانی کے لیے کام کرتے ہیں پانی کو مطلب بندوبست لگاتے ہیں اس کے بعد دونوں مل کے بات کرتے ہیں اور یہ سمسیا کا جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو سمادھان نکالا جائے گا جی جی اور دوسری بات یہ تھی کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محلے جو حضرت گنج جو ہے یہاں پر بہت زیادہ لائٹ کا بھی پرابلم آ رہا ہے

جی جی جیسے ہم لوگ کوئی پروگرام مطلب کرواتے ہیں تو اس میں اچانک لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ سارے پروگرام ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جو مہمان آتے ہیں اس کو بھی مطلب پرابلم ہو جاتے ہیں ہے کہ نہیں جی تو یہی سوچ رہے تھے کہ آپس میں بیٹھ کے بات کر لیتے تو بھی اس کا بھی کوئی نہ کوئی یا سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لیتے جی تیسری بات یہ بھی ہے کہ مطلب آج کل جی جی ٹھیک ہے بھائی تو پھر مطلب آپس میں مل کر بات کریں گے ٹھیک ہے اسلام علیکم